हा मां भूमिका दीदी थी ॻाल्हायां ॿुधायो तव्हां केरु अछा अछा हा हा हा हा यादि आयो हा

हा हा कोई वांदो न भले ॾेई वञिजो न त मापु वापु ॾेई वञिजो त मां तव्हांखे सिबी मोकिलींदीमांव

त भले मां फिटिंग करे ॾींदीमांव हा हा कोई वांदो न ॾेई वञजो न त मां ॾिसां त मापु वापु करे पोइ सिबी ॾींदीमांव तव्हांखे केसि ताईं खपेव हा हा हा हा हा भले कोई वांदो न ॾेई वञजो ने अने मां कचो कपिड़ो न सभु रखंदी आहियां सिबंदी आहियां बि त तव्हां अॻोपो ॾिसी बि वञिजो अने ॾेई बि वञिजो मापु बापु सभु ॾेई वञिजो हा हा त कोई वांदो न त ॾेई वञिजो त करे ॾींदीमांव मां कोई वांदो न सभु तव्हां अॻोपो यका खणी अचिजो न पोइ मां ॾिसी करे ठाहे करे मापु बापु वठी करे सभु ठाहे ॾींदीमांव पोइ भले तव्हां खणी वञिजो हा त कोई वांदो न फ़ोन करे अचिजो सुभाणे अची वञिजो हा हा हा हा वांदी आहियां हा कोई वांदो न छहें लॻे अचिजो न वांदो न आहे हा हा